जीअं त मूंखे सिलाई जो शौक़ु आहे जीअं ई मां ॾह दर्जा पूरा कया तीअं ई मां सिलाई सिखी मां पंहिंजा कपिड़ा पाण ई सुबणु लॻसि ऐं घरु वारनि जा कपिड़ा बि सुबणु लॻसि उन खां पोइ मां घर में ई सिलाई जो कमु शुरू कयो जीअं मां सलवार कुर्ता चूड़ीदार टॉप शर्ट ब्लाउज ऐं घणे ई शयूं सुबंदी आहियां माण्हुनि खे मुंहिंजो सुबियलु कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं उहे पंहिंजे मिट माइटनि खे बि मूंखां कपिड़ा सुबाइण जी सलाह ॾींदा आहिनि इन्हनि कपिड़नि जी क़ीमत ओ मां कपिड़े जे क़िस्म ऐं डिज़ाइन लेस लॻाइणी हुजे बटण लॻाइणा हुजनि या सिप्पूं लॻाइणी हुजनि इन जी क़ीमत इन हिसाब सां तइ कंदी आहियां